क्या मेरी बात वडेरा प्लैनर्ज़ में हो रही है

मैम मेरा नाम शरण कौर हील है और जून में नेक्स्ट इयर हमारी मेरी शादी होने वाली है तो मैंने आपका इंस्टाग्राम पर पेज देखा था तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा आपका जो जिस टाइप से आप अपने इवेंट्स रखते हैं और सब चीज़ मैंने देखा आपका और भी लोगों की शादी जो थी तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं आपको कॉन्टैक्ट करूँ तो मेरी अगले साल जून में तीन जून को शादी है मेरी एक्चुली हमारा यह है कि हमारी दो कास्ट में शादी होगी एक सिख में और एक हिन्दू धर्म में शादी है हमारी तो उसके हिसाब से हमें दो प्रोग्राम रखने पड़ेंगे तो आप बता सकते हैं कि कैसा क्या देखिए मैम मेरी शादी से पहले हमारे दो तीन फंक्शन रहेंगे जिसमें एक हमारा बैचलरेट रहेगा तो उसमें मेरे पाँच से सात दोस्त रहेंगे तो हम उसका एक छोटा सा पार्टिंग करना चाहते हैं और फिर उसके बाद हमारा हल्दी और मेंहदी वगैरह का फंक्शन रहेगा और एक एक एक दिन रहेगा संगीत और कॉकटेल का और फिर हमारी मेन शादी वाला दिन रहेगा हाँ मैम मैम मुझे मुझे बहुत ऐसे सिंपल सी सजावट सा चाहिए मुझे ज़्यादा कुछ नही चहिए क्योंकि मेरी शादी में ज़्यादा लोग नहीं आने वाले हैं दो से ढाई सौ लोग रहेंगे बस मेरी शादी में दोनों साइड से तो उसके अकोडिंग हमारा जो भी रहेगा तो आप जो जितना से जितना सिंपल हो सके सिंपल और अच्छा दिखे जो बट और हमें वैसा कुछ चहिए और एक न बहुत हल्के कलर्ज़ में चहिए बहुत ऐसे चमकते हुए कलर्स में नहीं चाहिए हमें

हाँ तो अगर आप वैसे कुछ कर सकते हैं तो आप प्लीज़ कर दीजिए और आपसे एक और मुझे मदद चहिए मैं चाहती हूँ कि आप हमारी शादी के लिए एक हैशटैग रखें मेरे हसबेंड का नाम आकाश है और मेरा नाम शरण है तो उसके लिए आप क्या कुछ बता सकते हैं जी हाँ मैम मैं चाहती हूँ कि ऐसे हैशटैग रहे ताकि मैं अपने जो भी घरवाले हैं तो वो सबको उनको दे सकूँ तो वह कुछ भी रहेगा तो वह यूज़ कर सकें वो तो मुझे तो आप मुझे एस एम एस के थ्रू जो भी आपका रहेगा तो आप उनको भेज सकते हैं क्या

तो मैम आप पेमेंट वगैरह का बता सकते हैं कैसा क्या प्राइज़ रहेगा तो मैम ठीक है मैम तो एक हमारा बजट है तो उसके आप उसके तरीके से कर सकते हैं क्या उसी के अंडर ठीक है मैम और ये हमारे अगले साल है जून में तो उस टाइम गर्मियाँ भी रहेंगी तो हमें कूलर और ए सी की सुविधा भी चाहिए रहेगी

चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है और और भी जैसे कुछ भी हमें आपकी कुछ मदद चाहिए रहती है या कुछ भी तो फिर हम आपको किस तरीके से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ठीक है और आप ठीक है मैम और जैसे जो भी हमारे मेहमान आएंगे मैम तो उनके लिए हमको गिफ़्ट्स वगैरह देने हैं तो वो हैम्पर और जो भी गुलदस्ते वगैरह जो भी रहेंगे तो वो हमको सब देना पड़ेगा कि वो भी आप ही करेंगे ठीक है ठीक है ठीक है ये तो बहुत अच्छी बात है ठीक है फिर मैम मैं अपने हस्बेंड से बात करती हूँ जैसा भी रहेगा फिर जी जी मैम ठीक है ठीक धन्यवाद मैम